وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کون جی آپ کی تو بات صحیح ہے میرے پاس گاڑی ایجنسی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ گائڈنگ کرنے کے لیے کچھ افراد بھی ہیں

اس وقت کہاں ہیں جلال گڑھ تو آپ جب پورنیہ پہنچ جائیں تو اس وقت ہم سے رابطہ کرلیجیے کیوںکہ میری ایجنسی ایک جلال گڑھ میں بھی ہے ایک پورنیہ میں بھی ہے اگر آپ ہم سے پورنیہ سے ہی رابطہ کر رہے ہیں تو زیادہ سہولیت مل سکتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کتنے لوگ ہیں آپ کون سی گاڑی چاہیے آپ کو تو کیا ٹوٹو ٹوٹو سے آپ گھوم لیں گے میرے پاس اسکارپیو سے اچھا رہتا اگر آپ اسکارپیو سے چلیں ٹھیک ہے آپ جب پورنیہ پہنچ جائیں تو اس وقت رابطہ کیجیے گا پورنیہ میں میری آفس ہے آپ ہم سے پورنیہ میں مل لیں اس کے بعد میں آپ کے لیے گاڑی اور ساتھ ہی ساتھ گائڈنگ کے لیے کسی کو آپ کے ساتھ لگا دیں گے اور آپ کو ہر جگہ گھما دیں گے ٹھیک ہے آپ میرے آفس میں ملیے